میں نے اردو اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سیکھنا شروع کیا

ایک شہر بھدوہی بول کے ہے وہاں جا کر اپنے استاد اچّھے استاذ سے اردو سیکھا اور پھر وہاں کئی سال سیکھتا رہا اور پڑھتا رہا پھر اس کے بعد میں نے اور بڑے مدرسوں سے بھی اردو سیکھا جس میں ندوۃ العلما لکھنؤ ہے اور پھر وہاں سے نکل کر فارغ ہو کر

یونیورسٹی میں بھی میں نے اردو سیکھا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ زبان میں نے سیکھا